جب میں گھر پر کھانا بناتا ہوں اس وقت میں زیادہ تر ایل پی جی سلینڈر ہی کا استعمال کرتا ہوں اور اس کا احتیاط بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیوں کہ یہ سلینڈروں کا حادثہ آج کل کے گھروں میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے تو میں لائیٹرس استعمال کرتا ہوں سلینڈر کو آن کرنے کے لیے اور اس کو میں بہت احتیاط کے ساتھ چولہا جلاتا ہوں اور جب تک کہ سلینڈر آن رہتا ہے تب تک کہ میں وہیں کھڑا رہتا ہوں وہاں سے ہٹتا نہ ہو نہیں ہوں تاکہ کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے میں فوراََ سلینڈر پر قابض ہو سکوں اور اس کو بند کر سکوں یہ ساری چیزیں میں اختیار کرتا ہوں